یہ سب سے اہم سوال ہے کہ سب سے مشکل پکوان کی ترکیب کون سی ہے جو ہم نے آزمائی اور ہم نے اس سے کیا تجربات حاصل کیے تو ہماری زندگی کے اندر جو سب سے مشکل پکوان ہے وہ ہے بریانی اور بریانی جو ہے وہ ایک لذیذ کھانا ہے اور اس کو بنانے میں بہت سے چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر ہم بریانی بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں موٹے چاول کا استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کو پانی کے اندر ڈال کر ٹھنڈے پانی میں پانچ منٹ دس منٹ رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد گنگنے پانی کے اندر اسے ابالا جاتا ہے اور پھر جو اس کے ساتھ گوشت ہوتے ہیں تو گوشت کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر سارے مصالحہ جتنے بھی دہی مصالحے وغیرہ کو ملا کر پانچ دس منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے پھر بریانی کے مصالحے بریانی کو کیسے بنایا جاتا ہے گوست کو الگ بنایا جاتا ہے چاول کو الگ پھر ہم اس کو دم کرتے ہیں تو یہ بریانی بنانے کی جو جو چیزیں ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عام کھانوں کے مقابلے میں بریانی جو ہے وہ الگ ہے عام کھانا ہم بناتے ہیں تو چاول گوشت بنا لیتے ہیں دال بنا لیتے ہیں لیکن جب ہم بریانی بناتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے چیلنجنگ کا سامنا کرنا